جی ہاں میں نے ایک مرتبہ لاؤ ماڈل یا تفصیلی تصویر کو ڈرا کیا تھا یہ تجربہ میرے لیے نہایت منفرد اور سیکھنے والا ثابت ہوا لاؤ ماڈل کو دیکھ کر ڈرائنگ کرنا عام تصویروں یا ریفرینس فوٹوز سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ ماڈل کے حرکات ضوابط کی تبدیلی اور وقت کی پابندی اس عمل کو چیلنجنگ بنا دیتی ہے اس دوران سب سے بڑی مشکل یہ تھے کہ ماڈل ایک جگہ پر مکمل ساکن نہیں رہتا تھا جس کی وجہ سے کسی خاص پوس کو تفصیل سے مکمل کرنا کافی دشوار ہو جاتا تھا اس کے علاوہ روشنی کا زاویہ بھی بار بار بدلنے سے شیڈنگ اور ڈائمنڈش کے لحاظ سے ڈرائنگ میں یکسانیت رکھنا مشکل ہو جاتا تھا وقت کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ تھا کیونکہ لاؤ ڈرائنگ میں آپ کو مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹیلس کو پکڑنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ابتدا میں کچھ گھبراہٹ بھی محسوس ہوئی کیونکہ ایک جیتے جاگتے انسان کو آنکھوں کے سامنے ڈرا کرنا ایک نفسیاتی دباؤ بھی پیدا کرتا ہے ان تمام مشکلات کے باوجود یہ ایک بہت فائدہ مند تجربہ تھا اس نے نہ صرف مشاہدے کے صلاحیت بہتر ہوئی بلکہ میری آرٹ میں اعتماد بھی پڑا میں نے یہ سیکھا کے مکمل درستگی سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی روح اور تاثیر کو درست انداز میں پیش کریں اس قسم کی تجربات ایک آرٹسٹ کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں